जय झूलेलाल कहिड़ो हाल अथव मां हितां हिक कॉलेज मां पई ॻाल्हायां ऐं तव्हां हूअंई हे न साईं बाबा कापी किताबनि वारा हुतां पिया ॻाल्हायो न अच्छा मु अरे मूंखे हिक त खपंदी हुई टेप सवली छोकी बारिश जो मौसम आहे त ॾाढी मतिलब सवली खपे इन लाइ की चिपके सवली ऐं हिते उते लहे करे न घणो ऐं ॿियो वरी ॿियो खपे पंचिंग मशीन खपे मूंखे ह हा टेप मूंखे नंढी वारी खपे त हा हा न न ॾहें रुपए वारी जा पंज रोल खणी मोकिलजो पर स सुठी सुठी क्वालिटी जा मोकिलजो हा हा पंज पंज उहो खपनि सेलो टेप हाली ऐं पंचिंग पंच अच्छा त चौवीह जो छा कंदासीं पर बारिश जो मौसम आहे वरी झट ख़राब थी थी वञे न सुठी कंपनीअ जी अथव पई हूंदी हा हा अच्छा ठीकु ठीकु आहे हलो उहो मोकिले छॾिजो ऐं हिक पंचिंग मशीन हुजेव सुठी हुजेव उहो मोकिल हा त हूअ नंढी वारी हूअ मोकिलजो हा हा हूं नंढी वारियूं हूअ बि पंज खण मोकिले छॾिजो हा हा हा पंचिंग मशीन त घणी कोन्ह थी खपनि ऐं पेनूं खपनि सुठियूं बॉल पेन ऐं जेल पेन कहिड़ी कंपनी जी अथव तव्हांखे बॉल सुठी मिलंदियूं पेनूं सुठी भई फ़ैलजे न पाणे इहो फ़ैलजी थी वञे इंक हूअ न खपे हा हा न न सु सुठो सुठा वारी सुठा मोकिलजो तव्हां पंहिंजे हिसाब सां टे चारि पैकेट सुठा मोकिलजो हा हा ठीकु आहे अच्छा अच्छा जी ठीकु आहे हा हा अच्छा जेल पेन ॾहें रुपए हिकिड़ी पवंदी उनखां घटि वारो कुझु कोन्हे अच्छा अच्छा न न न पोइ पेन तव्हां सुठी सभु शयूं सुठी मोकिलजो ऐं चवां थी सुठी वठिजे हा न त पन्ना वरी ख़राब था थी वञनि हा हा हा हा हा ठीकु आहे त चारि पैकेट हूअ बॉल पेन जा चारि पैकेट बॉल पेन जा बि लिखी छॾियो ऐं चारि पैकेट हा चारि पैकेट उहो उन्हनि जा बि जेल पेन जा बि लिखी छॾियो ठीकु आहे हा ॿारहं ठीकु आहे ठीकु आहे हलो ऐं कैंची कैंची खपे वॾी हिकिड़ी कैंची त कैंचियूं बि बड़ी न न न न न ॿारनि खे क्राफ़्ट व्राफ़्ट कम थो अचे या हीअ ठाहियूं था न प्रोजेक्ट वगै़रह स्कूल में त उन लाइ खपे थी कैंचियूं वॾी वॾी वॾी धार वारी खपे त धार वारी कैंचियूं बि चारि पंज ॾई छॾिजो मोकिले छॾिजो सुठियूं जय झूले